اسلام علیکم ورحمت اللہ جی میں آپ کے ہوٹل میں دو دن سے رکا ہوا ہوں آپ کے ہوٹل کا دو دن کا کتنا چارج ہوتا ہے وہ بتائیں پندرہ سو روپے ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ میں اسٹوڈینٹس ہوں کچھ رعایت کر دیجیے دیکھ لیجیے اس لیے کہ اس لیے کہ مجھے اور ایک ہفتہ رہنا ہے ایک ہفتہ کا کچھ تو ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ اسٹوڈینٹس ودھیارتیھی ہیں اسٹوڈینٹس کا کچھ تو رعایت ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ کا تو ہر جگہ رعایت ہوتی ہے دیکھ لیجیے کچھ حساب لگا دیجیے اچھا ایک دن کا آپ کا کتنا چارج ہے اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے تو جیسے ایک ہفتہ رہنا ہے تو آٹھ آٹھ سات چھپن یعنی چھپن سو روپیہ ہوتا ہے تو اس میں پانچ ہزار میں ڈن کیجیے اس کو ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ تھینک یو